بہار میں کاروباری شعبہ مقامی افراد کی صلاحیتوں اور ہنر کے فروغ میں کئی طریقوں سے مدد کرتا ہے سب سے پہلے یہ مقامی لوگوں کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرتا ہے جس سے ان کی مالی حالت بہتر ہوتی ہے اور وہ معاشی طور پر مستحکم بنتے ہیں کاروباری ماحول میں جدت اور نئی سوچ کو فروغ ملتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے نئے آئیڈیاز پر کام کرنے کی ہمت کر پاتے ہیں ان کے علاوہ کاروباروں کے ذریعے خواتین کو بھی روزگار با اختیار ہونے کے مواقع ملتے ہیں جو سماجی ترقی کے لیے اہم ہے حکومت کی جانب سے کاروباری تربیتی اور معاونت کے پروگرام مقامی افراد کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں اور وہ جدید ٹیکنالوجی سیکھ کر اپنے ہنر کو بہتر بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کاروباری کارکردگی کو جانچنے کے جدید انتظام یعنی پرفارامنس میجرمنٹ سسٹم لوگوں کو اپنے کاروبار کی ترقی پر نظر رکھنے میں مدد دیتے ہیں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی محنت کا مثبت نتیجہ نکل رہا ہے تو ان میں مزید اعتماد پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے شوق اور جذبے کو کامیاب کاروبار میں بدلنے کے لیے حوصلہ پاتے ہیں سماجی حالت بہتر ہو کر پورے علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بہار میں کار بہار میں کاروباری شعبہ مقامی افراد کی قوت اور ہنر ان کے فروغ میں مدد دیتا ہے یہ مقامی معیشیت کو مضبوط کرتا ہے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں نئی صنعتیں کھلتی ہیں کاروباری ماحول بہتر ہوتا ہے نوجوانوں کو حوصلہ ملتا ہے وہ نئے آئیڈیاز پر کام کرتے ہیں خواتین کی شمولیت بھی بڑھتی ہے مقامی مصنوعات کی پہچان بنتی ہے